हमरा घरके बगलमे मन्दिर छै वहाँ काली पूजा होइ छै वहाँ सभ मिलि कऽ गाँव टोलाके समाज आदमी बैठै छै चन्दा चुटकी जे होइ छै जहाँ सभके दय पड़ै छै चन्दा चुटकी कए कऽ आ पूजा पाठ वहाँ होइ छै राम धुनि भी करवाबै छै वहाँ काली पूजामे सजावट बहुत चीज करयके पड़ै छै सज दिप सभचीज करबै छियै राम धुनि भी करबै छियै चौबीस घण्टा राम धुनि होइ छै वहाँ सभ आदमी जागै छियै रहै छियै वहाँ देखै पड़ै छै बूढ़ा बुजुर्ग सभ रहै छै चाचा भैया सभ रहते हैं रहै छियै सभ आदमी रहै छियै टोला समाज सभ भरि राति जागल रहै छै लड़ाइ झगड़ा नहि होइ होइ छै सभ रहै छियै तब एना नहि रहै छियै तऽ तनि लड़ाइ होयके चांस रहै छै सभ लोक अपनेमे अपने लड़ि झगड़ि जाइ छै वहाँ पूजा भी बढ़ियाँसँ होइ छै धूमधामसँ होइ छै वहाँ काली कालीजीके मन मूर्ति भी छै बनायल ओकरा भी सजबै छियै रङ्गै छियै तऽ कहीँ कोइ दिक्कत नहि छै कोइ सए पचास चन्दा कोइ जितना जिस जे जकरा जुटै छै ओतेक दै छै चन्दा घरे घर टोले टोले सभ कोइ मङ्गय लए जाइ छियै टोला समाजमे कहीँ कोइ दिक्कत नहि छै सभ आदमी अपना मोनसँ चन्दा दै छै अइसे एहन कोइ बात नहि छै हर साल होइ छै दिपावलीके लगा लगी दिपेवलीमे होइ छै फरक्का तरक्का भी फोड़ै छियै सभ खुशीसँ मिठाइ उठाइ भी खाइ छियै दीपावली दिन दीप जड़बै छियै घर सजबै छियै बहुत तरहके ओकरा बाद पूजा पाठ करै छियै लक्ष्मी पूजा आर होइ छै बहुत प्रकारके छै सभ दोस्त यार फटक्का आर फोड़ै छियै एक जगह रहै छियै खेलै कूदै छियै मजा आबै छै मौज मस्ती बगलमे सभ चीज हनुमान मन्दिर भी छै बगलमे दुर्गाजीके भी मन्दिर छै वहाँ दुर्गा भी पूजा भी होइ छै वहाँ जे मेला देखय लए जाइ उइ छियै सभ बगलेमे छै उएहमे बहुत चीज छै वहाँ घूमयके भी व्यवस्था छै मन्दिर बजरङ्ग बलीके मन्दिर भोला बाबाके मन्दिर सभ चीजके मन्दिर छै चन्द्रिका स्थान बड़का बड़का मन्दिर छै गाँवमे कहीँ कोइ दिक्कत नहि छै सगरे पूजा होइ छै सभ मन्दिरमे सभ तरहके पूजा होइ छै जहाँ जे होइ छै चन्द्रिको स्थानमे राम धुनि होइ छै साले साल सगरे बजरङ्ग बलीके मन्दिरपर लड़ाइ झगड़ा कहीँ नहि होइ छै सभ रहै छै अपने बढ़िआँसँ सभ गाँवके लोक रहै छै वहाँ भरि राति जागै छै भरि दिना रहै छै वहेँ खाना पीना सभ येन तेन होइ छै सभके भण्डारा चलै छै सभके कहीँ कोइ दिक्कत नहि छै सभ अपने चाचा पित्ती टोला समाजके बूढ़ बुजुर्ग बाबा जो लोग हैँ सभ सभ रहै छै मिलि जुलि कऽ सभ वहीँ रहै छियै करै छियै अपन कोइ लड़ाइ झगड़ाके चांसे नहि बनै छै वहाँ मेहनत अर खूब करै छियै दै छियै भगवानके ऊपर पूरा अथि कए हम हम सभ लड़का मिलि कऽ वहाँ कमिटी भी बनै छै पैसा सभ दै छै जतेक जकरा इच्छा सभ दै छै अपन चन्दा चुटकी प्रसाद भी बाँटते हैं विसर्जन विसर्जनके बाद प्रसाद भी बाँटल जाइ छै चूरमा जो लड्डू जो सभ चीज हवन भी होइ छै